हेलो हाँ हमे खानाके ऑडर देले छिए जकरामे छै दाल भात चोखा आओर एगो पनीरके सब्जी हाँ तऽ हम पूछैके चाहै रही कि ओ ऑडर हमर घर तक कब पहुँच जेतै हाँ हाँ हमर एड्रेस भेलै कनॉट प्लेस दिल्ली हाँ तऽ कते देर लगतै ओकरा पहुँचनेमे हमरा अनुमानित समय बता देब तऽ ई ज्यादा अच्छा होतै हमारे लिए हाँ हाँ अहाँ हमरा अनुमानित समय बता देब की कहै छथिन अच्छा हाँ ठीक छै तऽ हमरा एड्रेस भी बता देतै ओ कोन कोन गलीसँ एतै तऽ हम ओतेक देर इन्तजार करि लै छिए हाँ हाँ धन्यवाद बताबैके लिए धन्यवाद